विज्ञानाक लागून सगल्या मळांचेर सुदारणा जाल्ली आसा भलायकी क्षेत्रांतूय विज्ञानाचो खुबसो उपयोग जाल्लो आसा नवीं नवीं यंत्रां आयिल्लीं आसा दोन हजार एकवीस बाविसांत जेन्ना कोवीड महामारीन धुमाकूळ घालो त्या वेळार घरा घरांत ह्या यंत्रांचो उपयोग जावपाक लागलो तातूंत वेंटीलेटर ऑक्सिमीटर ह्या सगल्या यंत्राक लागून दोतोर नासतना घरांतलो एखादो मनीस हाचो उपयोग करूं शकलो म्हणुनूच ह्या यंत्रणेक लागून आमी कोवीड महामारीचेर जैत मेळोवं शकले